ہیلو ہاں سر جی میں اس کے لیے آپ کو فون کیا ہوں کہ میں نے فسٹ ٹائم آپ کے وہاں سے آڈر کیا تھا میں سامان منگایا تھا جوکہ مجھے صحیح اور بیسٹ کوالیٹی کا ملا تھا جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گذار ہوں بٹ آپ نے سکنڈ ٹائم میں نے آڈر کیا آپ کے وہاں سے کہ میں نے جو پروڈکٹ آڈر کیا تھا مجھے سیم پروڈکٹ نہیں ملا ہے اس کے اندر تھوڑا سا فولٹ ہے جس کے لیے میں آپ سے کمپلین کے لیے فون کیا ہوں تو آپ مہربانی کر کے اس پروڈکٹ کو آپ ایکس ایکسچینج کیجیے بٹ آپ کسی بھی آڈر کو بھیجنے سے پہلے اسے ری چیک کیجیے تاکہ آپ کے پاس دوبارہ سے کمپلینٹ کے لیے کال کرنا نہ پڑے تھینک یو